मेरे नज़दीक में मार्केट महाराजगंज है मेरा एक ट्रेवल्स कंपनी एजेंसी चलती थी वहाँ पर माँ शारदा ट्रेवल्स हमारे ट्रेवल्स में लगभग साठ सत्तर गाड़ियाँ थी जिसमें अनेकों रंग की गाड़ियाँ थी जैसे मान के चलिए एक्स यू बी रखा हुआ था जैसे लगन पत्रिका रहता था दूल्हे की गाड़ियों के लिए इसे एक्स यू बी पर सजाया जाता था उसके बाद किसी को इस्टेसन छोड़ना हुआ किसी को इस्टेसन से लाना हुआ एयरपोर्ट पर जाना हुआ इन सब चीज़ों के लिए मैं ये गाड़ियाँ का उपयोग करता था मेरी ट्रेवल्स एजेंसी मतलब काफ़ी चर्चित थी उस ट्रेवल्स एजेंसी में कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी कि जैसे कि भी आई पी गाड़ियाँ थी कुछ नॉर्मल गाड़ियाँ थी जैसे बी आई पी लोगों के लिए बी आई पी गाड़ियाँ दिया जाता था नार्मल लोगों के नार्मल गाड़ियाँ दिया जाती थी हालांकि तब पर भी ये अपनी जो ट्रेवल्स माँ शारदा का ट्रेवल्स था वो काफ़ी दूर दूर से लोगों को वो पिकअप करती थी वो छोड़ती भी थी अपनी कंपनी